हिंदी में अनुवाद हमारे इग्ज़ाम्स में काफ़ी बार आता है और हमेशा ही आता है तो हिंदी में जो अनुवाद करना होता है तो कभी कभी अंग्रेज़ी से हिंदी में अनुवाद करना पड़ता है या कभी कभी संस्कृत से हिंदी में अनुवाद करना पड़ता है तो जैसे कि अंग्रेज़ी में हो गया उसमें हिंदी में अनुवाद करना हो गया जैसे कि कोई ट्रांसलेशन ही आ गया जैसे कि मैं खाना खा रहा हूँ आय एम ईटिंग फुड मने आय एम ईटिंग फुड इंग्लिश में आ गया तो उसको हिंदी में करना पड़ा तो मैं खाना खा रहा हूँ उसको हिंदी में अनुवाद कर दिया और जैसे कि संस्कृत में आ गया कि सर्वे भवंतु सुखिनः सभी सुखी हो सर्वे संतु निरामया सभी निरोगी हो और ऐसे संस्कृत में अनुवाद करने के लिए आता है और हिंदी और अंग्रेज़ी में भी अनुवाद करने के लिए आता है तो हिंदी हम हमारे हमारे जो कि मातृभाषा है तो हिंदी हमें अच्छा लगता है हिंदी पढ़ना भी चाहिए क्योंकि हिंदी हमारे संछिक्श में हमेशा शामिल हुआ है जब मैं पढ़ रहा हूँ क्लास वन से लेकर ट्वेल अभी भी हिंदी है हिंदी अनिवार्य है तो हिंदी पढ़ना चाहिए